हैल्लो चलो हां तीर्थ जाना नी तीर्थ जाना नी चलो आए दा चलो सबेल्ला चलो दस बज्जिये न कुसलै जाना त्यार श्यार टौह्र शौर कड्ढियै जायो हां ना ना उ'नै बी सनाया मी महा तुस कपड़े शपड़े लाओ त्यार होवो महा मैं आई जां हां इ'य्यां कैली जाना शैल टौह्र कड्ढियै जागियां हां जी हां स्हेई गल्ल ऐ नच्चना ते ऐ असें हां हू'न दस बज्जिये न ताहियैं ते मैं तुसें फोन कीत्ता हां स्हेई गल्ल ऐ आओ हां स्हेई ऐ उय्यै दो दिन ऐ फिर बाद चै जुसलै ब्याह् आइया ते फ्ही कुत्थै जान साद्दा असें ए ठीक ऐ फ्ही